असांजे महाराष्ट्र में वधीक हिंदी ऐं मराठी हलंदी आहे हिन करे असांजी सिंध सिंधी भाषा ऐं संस्कृत ॾाढी गुम थी वई आहे हिनमें बि सिंधीअ में बि असां जंहिंमें जाम भाषा हूंदियूं आहिनि जीअं ठठई हैदराबादी मुलतानी छापड़ू लबाणा इन करे त वधीक असांजो भाषा गुम थी थींदी वञे महाराष्ट्र में त वधीक प्रचलन हिन जो ई आहे मराठी ऐं हिंदीअ जो